دس ہزار نو سو ننانوے ایک لاکھ چھ سو پچیس پانچ لاکھ تہتر ہزار سات لاکھ ننانوے ہزار آٹھ لاکھ نو سو ننانوے